अपन व्यक्तिगत अनुभव आओर भावके हम अपन पेन्टिंगमे समय समय सुधार आओर कलामे अपन विशेष क्षमताके अनुसार शामिल करैत छी हम पेन्टिंगके

मान दैत छियै पेन्टिंगमे पेन्टिंगके आब क्लास रूममे शामिल कयने छी हमरा सभके समयमे हर सटरडेके एकटा सब्जेक्ट रहैत छल एकटा विषय पेन्टिंगो शामिल छल